در اصل میں سلائی بھی کرتی ہوں جس سے مجھے تھوڑے بہت پیسے بھی مل جاتے ہیں اور وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ عید کا دن آنے والا تھا صرف چار دن باقی رہ گئے تھے اور مجھے بہت سارے کپڑے سلنا تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں یہ کیسے سلوں تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کیوں نا میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی اپنے اس کام میں لگا لوں اور پھر میں نے وہی کیا میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلا کر کہا کہ میں سارے کپڑے سی رہی ہوں تم ان پر ترپن کرو اس سے ہم دونوں لوگ جو ہیں یہ ٹائم پہ کام پورا کر دیں گے اور وہی ہوا عید سے ایک دن پہلے ہم دونوں نے مل کر مل کر یہ سارے کپڑے سل دیے اور جس کے جس کے کپڑے تھے اس کو دے دیے وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کیوں کہ یہ وقت میرے لیے سب سے زیادہ مشکل بھرا وقت تھا